वाडयल्ल्या तंत्रगिन्यानांक लागून आनी इंटर्नेटाक लागून कोंकणी भाशेक बरोच बदल जाला अशें म्हाका दिसता चड करून कोंकणी उतरां वापरप कमी जालां आनी इंग्लीश उतरां थंय चड घोळटात ए आनी प्रत्येक जाग्यार म्हणजे जशीं आमच्या आतां कोंकणीन भरसलां तें लास्ट फस्ट तशीं कितलींशींच उतरां कोंकणी भाशेन आयल्या तो एक बदल जाणवता म्हाका आनी आमी इंटर्नेट आनी हें वापरिल्ल्यान देवनागरीन बरोवप कमी जालां देव कोंकणीच भाशा पुणून इंग्लीश हातून बरयतात इंग्लीश उतरावळ घेवन बरयता तो बदल खूब जाणवला आनी आमचें मातशें लेट म्हणजे कोंकणी वळेरी किंवां कोंकणी म्हणी किंवां आनी कितें अशें इंटर्नेटाचेर नाशिल्ल्यान चडशें इंग्लिशीतल्यानूच सगळें करप जालां आनी घरानूय आमी कोंकणी उतरां सगळीं वापरिनात इंग्लीश शिकिल्ल्यान तीं कितलींशींच उतरां कोंकणीन बसलाल ल्हान भुरगीं कितलींशींच कोंकणी उतरां नकळोच सो हो एक बदल कोंकणी भाशेक भाशेच्या वापरान असो बदल जाला